नमस्ते नमस्ते दीदी हाँ बोलिए आपकी का चाही हमरे आलू बैगन गोभी टमाटर मूली सब कुछ बा बोली आपके का चाही ठीक है तो बोलिए आपको क्या क्या चाहिए

हाँ और लौकी है बैगन है खीरा है सलाद वगैरह के लिए सब

आलू पच्चीस रुपए किलो प्याज बीस रुपये किलो खीरा पन्द्रह रुपये किलो मूली बीस रुपए लौकी तीस रुपए किलो

खीरा पन्द्रह रुपए किलो ठीक है ठीक है तो आप बताइए ना कि आप ही क्या हम तो अपना रेट बताए आप भी तो कुछ बता सकती हैं तो हमें मुनाफा होगा तभी तो हम आपको कुछ बताएँगे या घाटा होगा तो जी नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता है तो महंगाई है दीदी ऐसा नहीं है सत्रह पच्चीस रुपए जब हम आलू बताए हैं आपको तो बहुत करेंगे एक दो रुपए कम कर देंगे भाई लड़की की शादी है तो इतना ही कर सकते हैं क्योंकि महंगाई आप भी तो देख रही हैं हम कहाँ कहे रहें कि हमारी लड़की नहीं है तो इसलिए तो कह रहें शादी कब की है ठीक है तो आप बताइए आलू बहुत पचीस बताए हैं तो बाईस का लगा दे रहे प्याज बीस बताए हैं तो चलिए अट्ठारह कर सकते हैं आप भी तो लौकी तीस रुपए बताए हैं तो चलो पच्चीस में दे दे रहे हैं खीरा पन्द्रह बताए हैं तो दस में कर दे रहे हैं

ठीक है नहीं नहीं आपको ताजी सब्जियाँ ही मिलेगी और नहीं कुछ भी ऐसा खराब नहीं नहीं शिकायत का मौका ही नहीं आपको मिलेगा चलिए ठीक है नमस्ते